مرحبا ریسٹورینٹ سے بات ہو رہی ہے میں نے آپ کے ریسٹورینٹ سے چکن بریانی اور شاہی پنیر آڈر کی تھی مجھے اس میں کچھ اضافہ کروانا ہے مجھے اس میں آئس کریم اور تین لیٹر کولڈ ڈرنک اور ساتھ میں رائتا بھی شامل کروانا ہے کیونکہ اصل میں ہمارے گھر میں کچھ مہمان آ رہے ہیں تو ان میں ان کی گنتی تھوڑی بڑھ گئی ہے تو اس وجہ سے مجھے اپنا جو آڈر ہے وہ اس میں کچھ اضافہ کروانا ہے اس وجہ سے آپ اور اگر میٹھے میں آپ کے پاس آئس کریم ہو تو بہتر ہوگا آپ اسے بھی ایڈ کر دیجیے گا تو اور کولڈ ڈرنک کولڈ ڈرنک آپ دھیان رکھیں کہ کم سے کم دو لیٹر کی ہونی چاہئے کیونکہ آدمی ہمارے مہمان زیادہ ہیں ان کی گنتی زیادہ ہے تو پھر کم سے کم دو لیٹر کی کولڈ ڈرنک ہمیں چاہئے اور کم سے کم آدھا کلو گاجر کا حلوہ اور آئس کریم یاد سے آپ ہمارے آڈر میں شامل کر لیجیے گا